मुंहिंजो मनपसंद गानो हिकिड़ो न आहे मुंहिंजा मनपसंद जाम गाना आहिनि पहिरियूं ज़माने जा बि आहिनि हाणे जा बि आहिनि पहिरियूं ज़माने में छा थींदो हुओ जाम धीरे गाना हूंदा हुआ उन्हनि में हेॾो शोर शराबो न हूंदो हुओ अॼु जे गाननि में जाम शोर शराबो हूंदो आहे हाणे ॻाल्हि कयूं पुराणे ज़माने जे गाननि जी त पुराणे ज़माने में सभिनी खां गायक कलाकार जेका हुआ मशहूर हुनजो नालो आहे किशोर कुमार किशोर कुमार जा जाम गाना आहिनि जीअं मेरे सपनो की रानी मेरे सपनो की रानी आहे हिकिड़ो ॿियो पल पल दिलि के पास एड़ा जाम सारा गाना आहिनि किशोर कुमार जा और जाम सुपरहिट गाना रहिया हिन किशोर कुमार जा अॼु जे ज़माने में होड़ा गाना हेॾा कान था ठहनि त मुंहिंजा मनपसंद वधीक ताईं पुराने ज़माने जा ई गाना आहिनि हिकिड़ो किशोर कुमार थी वियो पोइ मुकेश सिंगर थी वियो पोइ हुन खां पोइ आर डी बर्मन बि हुओ आर डी बर्मन जा त जाम सारा गाना आहिनि मां बि रोज़ु ॿुधंदो ई रहंदो आहियां ऐं जीअं हाणे अॼु जे ज़माने जी ॻाल्हि कयूं अॼु जे ज़माने जे सिंगर जो नालो आहे अरिजीत सिंग आहे सोनू निगम आहे पोइ मिका सिंग आहे पोइ शान आहे पोइ सुनिधि चौहान आहे जाम सारा अॼु जे ज़माने जा सिंगर आहिनि पुराणे ज़माने में जीअं जाम हुआ किशोर कुमार हुआ लता मंगेशकर उदित नारायण कुमार शानू पर वधीक ताईं मूंखे पुराणे ज़माने जा ई गाना वणंदा आहिनि अॼु जे ज़माने जा बि वणंदा आहिनि पर अॼु जे ज़माने जे गाननि में हू पुराणे ज़माने जी गाननि जी उहा ॻाल्हि कान्हे का इअं करे